जोंनि देहाखौ थिगै लाखिनो थाखाय जोङो सानफ्रोमबो टुवेन्टि फर आवार्सआव खमसे खम हाथाराब्लाबो एक घन्टा देर घन्टा बा दुइ घन्टा जेसेबांनो हायो जोङो फुंनि समाव हायाब्लाबो मोनानि समाव खेबसेबाबो जोङो एकसारसाइज खालामथारनांगौ जोंनि देहाया अब्लानिया स्ट्रङै थायो बेनिफ्राय जोङो जेसेबां हायो खेला गेलेनांगौ मनरन्जननि थाखाय जोंनि देहाखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय जोङो सम दिहुननानै जेसेबां खामानिनि गेजेरजोंब्लाबो जों सम दिहुननानै खेला धुला गेलेयोब्ला जोंनि गोसोआबो सान्थि जायो मनरनजन मोनो बेनिफ्राय माखासे खेला गेलेनो हायाब्लाबो खेला गेलेनो सम होनो हायाब्लाबो न'आव थानानैब्लाबो दसे समब्लाबो जोङो य'गा खालामनो हायो गावबागावनि बिसनायाव जिरायनानैब्लाबो जोङो आदा घन्टा एक घन्टा जोङो य'गा खालामनो हायो अब्लाबो जोंनि गोसोआ देहाया थिग थायो बेनिफ्राय जोंनि जानाय जोङो ओरैबायदि जानांगौ जोङो हायोब्ला बांसिन भेजिटेरियान जानांगौ जोङो बांद्राय बेदर ना बेफोरखौ जोङो हायोब्ला गारनो हानांगौ जोङो जेसेबांनो निरामिस जागोन जेसेबांनो जोङो फिथाइ सामथाय जागोन निरामिस जागोन एसेबांनो जोंनि देहाया माने जोबोद मोजाङै थागोन स्ट्रङै थागोन जोङो जेसेबांनो ना बेदर जुमाइ सेरेब बेफोरजों जोङो थायोब्ला जोंनि देहाया जोबोर लोरबां जालांगोन दुरबल जालांगोन बेनिखायनो जोंनि जानाय जोंनि जानायफोरा ओरैबायदि जानांगोन जों जाय बु्स्तुखौ जानाङा जों बैफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो बुरजा जानो हानाय नङा जेरै जोङो बेदर बेदरखौ जोङो सानफ्रोमबो बुरजा जायोब्ला जोंनि देहाया गोबां माने गाज्रि जालांगोन लोरबां जालांगोन बेनिफ्राय जोङो बेदरफोरखौ जायोब्लाबो जोङो लिमिटेडआव जानो हानांगोन बा दरसे दरनै दरथाम बेनिफ्राय जोङो भेज जानांगोन जेसेबां हायो जोङो फिथाइ सामथायनिफाय लानानै पनिर गाइखेर बेफोरबायदि जोङो जानानै जोंनि देहाखौ जोङो मोजाङै लाखिनो हागोन जोङो जेसेबां जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो हागोन एसेबांनो जोंनि देहाया बेमार बायदिसिना जोंनियाव साग्लोबनाय नङा जोङो जानाय लोंनायजोंनो जोंनि देहायाव गोबां बेराम आजार जायो बेनिखायनो जोङो जानायखौ खम खालामनानै जोङो नांगौ मुवाफोरखौल' नांगौ बेसारफोरखौल' जों जायोब्ला जोंनि देहायाव जेबो गाज्रि जाया बेनिखायनो जोंनि जानाय लोंनाय बेफोरो लिमिट जानांगोन आनलिमिट जायोब्ला जोंनि जानाया आनलिमिट जायोब्ला जोंनि देहाया स्ट्रं जानाय नङा मोजां जानाय नङा जोङो बेराम आजार जानो हागौ जेरै जोङो गोबां बुस्थु जायोब्ला जोंनि देहायाव प्रेशार जायो हाय बिपिआ बारा जायो जेरै सानफ्रोमबो नोङो बेदर बेदर बेदर एबा जुमाइ बेफोरजोंनो नोङो बुंफबनानै थायोब्ला जोंनि देहाया जोंनि देहाया माने लोरबां जालाङो प्रेसार हाय प्रेसार जालाङो बेफोरबायदि हाय प्रेसार जालांनायनि जायोब्ला आरो बेफोरबायदिनो जोङो माने गोलैनानै स्ट्र'क जानानै जों थैनो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो जानायखौ जेसेबांनो हायो एसेबांनो कन्ट्र'ल खालामनानै लाखिनो हायोब्ला आरो जोङो खेला दुला खारनाय बारनाय बेफोरबायदि जोङो जिम बेफोरबायदि जोङो खालामनो हायोब्ला जोंनि देहाखौ देहायाव जेबो माने गाज्रि बेसाद लायाबा जों जेबो जोंनि देहाखौ माने गाज्रि खालामनो हाया बेनिखायनो जोङो एकसारसाइज खालामनायजों लोगोसे जोङो मोजां बुस्थु जायोब्ला मोजां मोजां बुस्थुखौ जायोब्ला जोङोहा सोबजि सोबजि फिथाइ सामथाय बेफोरबायदि जोङो रुथि बेफोरबायदि जोङो जानानै थायोब्ला जोंनि देहायाव मालाबाबो माने जोंनि देहाया मालाबाबो गाज्रि जाया आरो जोङो मा जोंनि देहाखौ मोजाङैनो लाखिनो हायो